جی پریشانی تو ہوتی ہے کام میں تھوڑی میں ہاؤس وائف ہوں مجھے اپنے ہسبینڈ کو آفس بھی بھیجنا ہوتا ہے میرے بچے اسکول بھی جاتے ہیں ان کا بھی لنچ تیار کرنا ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کا ناشتہ بھی تیار کرنا ہوتا ہے لیکن میں اس کو صحیح سے ہینڈل کر لیتی ہوں صبح جلدی اٹھتتی ہوں پہلے اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں ان کا لنچ ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں پھر اپنے ہسبینڈ کو اٹھاتی ہوں وہ نہاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں آفس چلے جاتے ہیں پھر میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں ان کو اسکول کے لیے نہلاتی ہوں نہلا کے ان کو تیار کرتی ہوں پھر تیار کرنے کے بعد ان کو ناشتہ بھی کرواتی ہوں ان کا لنچ ریڈی کر کے میں نے جو رکھا ہوا ہے وہ دیتی ہوں باہر جاب میں کرتی نہیں گھر پہ ہی رہتی ہوں مشکل تو ہوتی ہے مجھے تھوڑا سنبھالنے میں لیکن میں اس مشکل کو اچھے سے ہینڈل کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے عادت ہے ان سب کام کو صبح صبح کرنے کی جنہیں میں اب تو مجھے عادت ہی ہو گئی ہے جنہیں میں اچھے سے ہینڈل کر لیتی ہوں